यदि हमरा सँ अहाँ नेताके बारेमे पूछै छियै तऽ नेता तऽ बहुत हमरा नजरिमे छथि एहन बात नहि छै आओर काम सब केलथि यऽ लेकिन व्यक्तिगत अहाँ हमरा सँ पूछै छी यदि अहाँ हमरा सँ पूछै छी तऽ हुकुनदेव नारायण यादव जी जे छथि अहाँके ओ काफी नीक काम केलथि यऽ काफी तीन बेर लगातार संसद बनलथि अहाँके आओर तीनो बेर बढ़िऑं अहाँके कामो केलथि हमर सभके जे मधुबनी जिलामे अछि ओहोमे ओ काम काफी नीक केलथि अहाँके इसकुलसँ लऽके सड़क भेल काफी तरहक ओ ई तरहक छलै जे बिल्कुल नहि छलै जकर ओ पूरा सुधार कऽ के बढ़िऑं काम केलथि मधुबनी जिलामे खास कऽ के हमरा सब ताहि दुआरे हमरासँ व्यक्तिगत पूछै छी तऽ हुकुमदेवन नारायण यादव जी जे छलथि काफी नीक नेता छलथि ओ काफी नीक छथि तीन बेर संसद भेल छलथि हमरा सबके आओर काफी तरहके नीक काम केलथि ओ काफी नहि ने खास कऽ के ओ जहन भाषण दै छथिन तऽ खास कऽ के हमरा बड्ड नीक लागैया हुनकर भाषण सुनैमे किया तऽ हुनका भाषण देके तरीका बहुत बढ़ियऑं छनि एक अलग तरीका छनि जाहिसँ अहाँके सबके नीक लगैत होयत हुनकर भाषण आओर व्यक्तिगत हमरा तऽ बहुत नीक हुनकर भाषण लगैया ताहि दुआरे नेतामे काफी नीक छथि ओ अहाँके जेकि काफी नेता छथि एहन बात नहि छै सब काम केलथि यऽ लेकिन जे ओ छथि हुनकर बात अलग छनि जेना कामसँ लऽके ककरोसँ गप करैके तरीका एक रिस्पेक्ट एक व्यवहार मतलब सबकिछु हुनकर एक अलग छनि अहाँ चाहे हुनकासँ अहाँ कोनो तरीका से मिलू कखनो मिलू अहाँ अलग तरीका से ओ बात करतथि कोनो अपना आपके हुनका ई नहि छनि जे हम तीन बेर संसद भेलहुॅं मेन चीज हुनका ई अन्दरमे नहि छनि अहाँ जाहिसॅं काफी हुनका अहाँके सारी तरफ से सहयोगो छनि अहाँके सहयोग करै छथि सब तरहके हुनका अहाँके रहै छथि नहि ने तऽ नेता मे हुकुनदेव जे छथि अहाँके काफी नीक नेता छथि अहाँके काफी नीक अहाँके ओ काम केलथि यऽ खास कऽके हमरा सबके तऽ बहुत सुन्दर काम केलथि यऽ बहुत बढ़िऑं अहाँके मधुबनी जिलाके काफी तरहके विकास केलथि यऽ ओ सब तरहके मतलब जे चीज हमसब सोचै नहि छलहुॅं जे ई चीज होयत ओ चीज ओ केलथि अहाँके ओहिनाएहि दुआरे मतलब हमरा सऽ व्यक्तिगत पूछै छी तऽ हुकुनदेव जे छथि काफी नीक नेता छथि ओ बुझलियै ने आओर काफी बढ़िऑं छथि ने ने तऽ वएह दुआरे मने हमरा से व्यक्तिगत पूछब तऽ हम हुनके नाम कहलहुॅं आओर हुनके नाम अहाँके कहबो करब याद खास क के मधुबनी जिला के बहुत केने छैथ और मधुबनी जिला नै ओ हरेक जगह केने छैथ एहन बात नै छै अहाँके तैदुआरे तीन बार कंटिन्यू लगातार जीतलैथ हुनकर भाषण दै के तरीका अहाँ व्यक्ति गाएत हुनका सँ अहाँ मिलय लागेलौं तऽ और नेता कहै छै नै मिलै लऽ गेलौ तऽ मतलब अखन नै छैथ या एलौ तऽ हम बीजी छी या ओइ तरीकासँ अहाँ बात नै केलौ से हुनका अन्दर नै छैथ चाहे ओ खाना खाइ छथि या कोनो तरहको बिजियो छथि अहाँसँ दू मिनट पाँच मिनट जे हुनका पास टाइम छनि ओ अहाँके देतथि ओहिमे ओ पीछा नहि हटतथि एगो होइ छै ने बहुत तरहक नेता हमहूँ देखलिय जे मतलब छथि अहाँ से गेलथि कहि देलथि बिजी छियो बादमे आएब अहाँ से हुनका अन्दर नहि छनि ई चीज हुनका अन्दर बिलकुले नहि छनि हुनका पास दुइये मिनट टाइम छनि एके मिनट टाइम छनि ओ जरूर अहाँके ओ सुनतथि अहाँके बात आओर हुनकासँ जे सहयोग हेतनि जे हुनका हेतनि ओ जरूर अहाँके करतै तऽ हुकुनदेव जे प्रसाद यादव जी छथि ओ काफी नीक नेता छथि खास कऽके हमरा सबके लेल तऽ बहुत नीक छथि ताहि दुआरे हम अहाँ सबके हुनके कहब जे हमरा नजरमे काफी नीक छथि नहि ने जेकि ने तऽ सब एहि तरहके नहि होइ छै लेकिन ओ हुनका अन्दर छनि एगो अपना बाली ताहि दुआरे हमरा सब कुछ तऽ हुकुनदेव जे छथि बहुत नीक नेता छैथ